गाँवमे देखबै अनेको तरहके छोट एवम बड़का दोकान रहैत छै आ ओहिमे जो मतलब देखबै छोट मोट दोकानमे जौ मतलब कोनो ग्राहक जाइत छैन कोनो सामान लै लऽ ओ जो पैसासँ लऽ आबैत छै तऽ हुनका मुनाफा रहैत छै किएकी ओ पैसा तुरते मतलब लेलखिन सामान आओर तुरते पैसा देलखिन तऽ ओहिमे मुनाफा रहैत छैन आ जँ मतलब कोनो मतलब दोसर समान लिऔ आ जँ पैसा कहैत छथिन जे मतलब लेट सेट देम तऽ हुनको मतलब रहैत छै मतलब बहुत दिनका पैसा मतलब बहुत एहन लोक रहैत छै जे मतलब कहैत छै कि जे आइ सामान लए जाइत छी साड़ी जेनाकि जे साड़ी मतलब आइ लए जाइत छी काल्हि आबि कऽ पैसा देब ओ पैसा काल्हि दै नहि छथिन काल्हि काल्हि करैत करैत बहुत दिन भऽ जाइत छै इहएमे बुझिऔ ओकरा घाटा लागि जाइत छैन मुना मुनाफा नहि होइत छैन घटा लागि जाइत छै किआकि ओ पैसा फेर देथिन कहिओ लेकिन फेर ओ समयकालमे नहि देलखिन पैसा समयकालमे जे मतलब कोनो मतलब पैसे दऽ दै छै या कोनो मानि लिअ एहन जे समयकालमे जे मतलब इन्सान मतलब ठाढ़ भेल सबसँ पैघ इन्सान ओहए रहैत छै समयकलामे तऽ ओ पैसा दै नहि छथिन बादमे ओ पैसा देबे करैत छथिन हुनको ओहिसँ कोनो काज अथी नहि होइत छैन आ ओहिमे हुनका की होइत छैन दोकानमे घाटा लागि जाइत छैन तऽ हुनका ओहि दुआरे दोकान बन्दो करै पर मजबुर भए जाइत छथिन किएकि हुनका जहन मतलब आइ जौँ मतलब ओ कोनो चीज बेचथिन पैसा एतै तहन फेर ओ काल्हि जा कऽ कोनो सामान अनथिन गऽ ओएह समान फेर अनथिन तहन ओ फेर काल्हि आओर बेचथिन जँ पैसा ओ एबै नहि करथिन तऽ फेर ओ समान केना अनथिन आ फेर केना बेचथिन ताहि लै कऽ ओकर समान दुआरे हुनका दोकान बन्द करऽ पड़ैत छैन ओ बन्द करै पर मजबुर भऽ जाइत मजबुर भऽ जाइत छैन अ आओर हुनका पास कोनो मतलब अथी रहितो नहि छैन जे मतलब ओ आओर आगा बढ़ेथिन मजबुर मजबुर भए जाइत छथिन दोकान बन्द करै पर कि कहब एतुका स्थिति अत्यन्त खराब छै जे मतलब पैसासँ अहाँ लिऔ तुरते समान तुरते कोनो चीज खरीदु ओ सबसँ नीक रहैत छै आ ई जे अहाँ लै लेलहुँ हँ आ दश दिनके बाद कहैत छी पैसा देब एहिपर हुनका घाटा लागि जाइत छैन आ एक तऽ कोनो समान लिऔ ओहिपर लोक दू तीन सए रुपआ एगो साड़ी लेलियै हँ आठ सए के साड़ी छैन ओहिपर ओ तीन सए टका छोड़ेथिन पाँच सए रुपआ ओ ओ तहिओमे ओ कहथिन कि जे हम बादमे देब पैसा तऽ हुनका केना मुनफा छैन घाटा लागि जाइत छैन हुनका